اسلام علیکم ورحمتہ اللہ و برکاتہ جی کیا آپ ڈاکٹر عاطف صاحب بول رہے ہیں جی آپ کے بارے میں کہیں سے پتا چلا کہ آپ بہت ہی اچھے نامور ڈاکٹر ہیں ایکچولی میرے دوستوں سے پتا چلا ہے کہ آپ کے یہاں کی جو ہے کہ دوائی وغیرہ اور جو ہے کہ آپ کے جو تجاویز ہوتے ہیں بہت ہی کار آمد ہوتے ہیں اور جو ہے کہ میں شوگر کی بیماری سے پیڑت تھا اس لیے میں نے آپ کا نمبر حاصل کیا اور آپ کے بارے میں پتا چلا ہے کہ آپ بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں تو کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں اور دوائی وغیرہ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا کیسے یوز کرنا ہوتا ہے میں پورنیہ پورنیہ سے بول رہا ہوں پورنیہ کے ایک ٹھو چھوٹے سے گاؤں بھوج گاؤں سے بول رہا ہوں جی ایکچولی ایکچولی میں بتایا نا کہ میں بیمار ہوں میری جسمانی جو ہے کہ طاقت بہت ہی ویک ہے تو میں اگر آپ وہیں سے گائیڈ کرتے تو اچھا ہوتا میں وہاں آنے کے لائق بھی نہیں ہوں اگر آپ وہیں سے فون پہ کچھ بتا دیتے تو میرے لیے اچھا ہوتا جی جی جی جی میں کوشش کرتا ہوں تو میرے صحیح ہوگا

جی جی

جی شکریہ آپ نے جو مجھے ہدایات بتائے ہیں میں ان پر عمل کرتا ہوں اور اگر کچھ کم ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو میرا جی السلام علیکم ورحمتہ اللہ و برکاتہ